हैलो हाँ बोलिए जी बेगुसराय में बेगुसराय में घूमने की जगह तो बहुत है जैसे हो गया नवलखा मंदिर है काली स्थान है सिमड़िया धाम है जहाँ कि गंगा जी बहती है और वहाँ पर गंगा स्नान भी कर सकते हैं उसके बाद वहाँ पर घूमने के भी जगह है दुकान है होटल है आप कहाँ आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे ठीक है चलिए नवलखा मंदिर काली अस्थान है नवलखा मंदिर है और सिमड़िया है सिमड़िया धाम जो बोलते हैं गंगा जी जहाँ बसते हैं हाँ यहाँ मेरे बेगुसराय डिस्ट्रिक्ट में तो घूमने की जगह तो यहीं है और साईं मंदिर है एक तो साईं बाबा का मंदिर है हाँ हाँ साईं मंदिर है वहाँ भी घूमने और बहुत अच्छा मंदिर है और संगमरमर के साईं बाबा की मूर्ति है देखने लायक वह भी अच्छा ही जगह है घूमने लायक वहाँ भी घूम घूम पाइएगा ठीक है काली अस्थान घूमते नवलखा मंदिर देख लीजिए फिर यहाँ से निकलेंगे तो साईं मंदिर होते सिमरिया के इधर चलेंगे बेगुसराय डिस्टिक्ट नवलखा मंदिर है क्या आज वहाँ पर भगवान जी राम शंकर और लक्ष्मण जी सीता जी की मूर्ति है जहाँ लोग श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं पान फूल चट्टा सब चढ़ाते हैं और वहाँ पार्किंग है बैठने की जगह है घूमने की जगह है वहाँ जाकर जाइएगा हरा हरा बगीचा लगा हुआ है और फिर फूल भी बहुत सारे खिला हुआ है वहाँ पर जाइएगा घूमिएगा इन्जॉय करिएगा पिक्चर विक्चर विडियो बनाइअगा उस जगह है ठीक है रखिए